ہندوستانی معاشرے میں مذہب ایک اہم ترین تشکیل دینے والا عنصر ہے جو معاشرتی سیاسی اور ثقافتی روایات کو متاثر کرتا ہے تعدد مذاہب کے با وجود ہمیں اپنے معاشرتی اور مذہبی تعلقات کو پسند کرنا چاہیے تاکہ تنوع کا احترام کیا جا سکے اور یہ برقرار رہے ہمیں دوسرے مذاہب کے متعلق احترام سے پیشرو رہنا چاہیے ان کی تعلیمات اور ترجیحات سے سیکھنا چاہیے اور ان کی تعاونی جہاد کو فروغ دینا چاہیے اس کے علاوہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق اور خوشیوں کا احترام کرنا چاہیے تاکہ تنوع میں اتحاد برقرار رہ سکے یہ ہماری بہترین ممکنہ معاشرتی اور مذہبی تعلقات کی ثمری فراہم کرے گا